हा मां भॻवान जूं मूर्तियूं फ़ोटो ज़रूरु ठाहिया आहिनि भॻवान जी मूर्ती ठाहिण में महादेव भॻवानु गणपति भॻवानु झूलेलाल भॻवानु महालक्ष्मी माता कंहिंजूं मूर्तियूं ऐं कंहिंजा फ़ोटो फ़्रेम ठाहिया आहिनि कंहिंजूं पेंटिंग कयूं आहिनि कंहिंजी ड्रॉइंग कयूं आहिनि इहो जाम मज़ो ईंदो आहे इहे इहे सभु करण सां महालक्ष्मीअ जी मूर्ती ॾियारीअ ते पने ते पंहिंजे आकार में ठाहे करे हुन महालक्ष्मीअ जी पूॼा कंदा आहियूं गणपति जी मूर्ती ठाहे करे गणेश जी जी पूॼा करी कई आहे महादेव जी मूर्ती प्लास्टरु ऑफ पेरिस जी ठाहे करे उन जी पूॼा कई आहे इहो हिकु जाम सुठो मुंहिंजो तज़ुर्बो आहे छाकाणि त जॾहिं असां मूर्ती ठाहियूं था हूअ मूर्ती ठाहिण लाइ या काई बि ड्रॉइंग करण लाइ उनजे अंदरु कुझु वक़्त थो लॻे त हुन असां वधीक उन लाइ इंट्रेस्ट था वठूं भाई इहो गणपति कीअं हुओ महादेव छा हुओ या महालक्ष्मी छा आहे पोइ जाम मज़ो थो अचे ऐं हुनजी थोरी सिखिया थी मिले उहा सीख मिलण सां असांजी भावना भॻवान जे तरफ़ वधी थी वञे ऐं इहो हिकु माध्यमु आहे भॻवान सां मिलण जी हिकु प्रार्थना ई हिक सभिनि खे रिलीफ़ ॾींदो आहे ऐं हिकु प्रार्थना ई अंतिम दवा आहे जेको सभु दुख दूर कंदो